جی ہاں بالکل دہلی کے اس علاقے میں اقلیت میں مذہبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بودھ مذہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اسی طرح سکھ مذہب کے ماننے والے بھی یہاں موجود ہیں اور جو ایک دوسری اقلیت میں ہیں ہمارے علاقہ میں اقلیت کے مذاہب کے ماننے والے بہت آرام اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسروں کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ خوشیاں باٹتے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں یا ہم سے الگ ہیں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں